आज काल समाजान जायते भशेन आर्ट फॉर्म उदरगत आसता जे ट्रेडिशनल म्हणटाय ते रंगोळी उदाहारण सेंड आट ग्रेफिटी पेलास्थिकी पोदलां काडून उ काडून उडता टेंम्प्ररी आर्ट म्हणल्यार आज काळाची आनी जिवित उपरांत आदार करता ती डिजीटल आर्ट डिजी कॉन्टेम्प्ररी म्हल्यार डिजीटल आर्ट्स एबस्ट्रॅक पेंटिंग्स मॉर्डन इंस्टॉलेशन्स गोंड पेंटींग उदाहारण वर्ली आमचे पारंपारीक गांवाची आनी देवाची कुडीचो जोडली आट लोकांक खाता आनी आनी आमचो हायबड हायबड आठ म्हणटा तो एक मिस्रन आसा नवे न्वेल नव्वेल आठ क्लासिकल डांस जिवितान मॉर्डन डांस घडूंक वो ट्रायबल पेंटींग मॉर्डन स्टायलेंट करून अशें अशें करून अशें करून आसता तें हांयबड आट हायबड म्हटाय तें क्रिएटींग फ्रेश क्रॉस कल्चर फॉम्स लोकल एन ग्लोबल मिक्स सगले आर्ट मिक्स ते कळ्ळें न्ही